بائک کا استعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اس میں ہیلمیٹ وغیرہ ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے اور میڈیکل کٹ وغیرہ جو بھی درگھٹنا حادثات سے بچنے کے لیے یہ سب ضرورت کے سامان ہے اور کہیں اگر جا رہے ہیں تو اس میں تیل پٹرول کا بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں دیکھنا ضروری ہے چونکہ کہیں بھی ابھی درگھٹنا حادثہ وغیرہ سے بچنے کے لیے وہ سب وہاں سرکار حکومت کا یہی بھی دایتو ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے جتنا بھی ساری ضرورت ہوتی ہے جیسے پہ تیل وغیرہ کی پٹرول اور گاڑی پمچر اگر کہیں پہ ہو گئی تو پھر دقت پریشانی آ سکتی ہے اسی لیے جو ہے اس میں ڑینچ وغیرہ اور میڈیکل کیٹ وغیرہ پٹرول یہ سب جو ہے گاڑی کے اندر ہونا چاہیے تبھی کوئی حادثہ سے ہم بچ سکتے ہیں اور پہلے کے مقابلے میں جو ہے لوگ بہت کم گاڑی سے چلتے تھے لیکن ابھی موٹر سائیکل بہت عام ہو گئے ہیں اسی لیے جو ہے اس میں ضروری ہدایت ہونا ضروری ہے اور سرکار بھی اس پہ زیادہ سے زیادہ اس پہ دھیان دیتے ہے چونکہ دو ہے حادثہ سے بچ سکے بچ سکے اسی لیے بہت سا ایکٹ دھارا لاگو کیے گئے ہیں جو بھی عام پبلک کے اس پہ اس کے اوپر جو ہے جتنا بھی گاڑی وغیرہ چلتے ہیں ہندوستان کے اندر سب کو اپنی ضرورت ہدایت سے چلنا چاہیے اور حادثہ سے بچ سکتے ہیں اسی لیے آپ لوگ جو ہے جتنا بھی ہندوستان جہاں بھی دنیا کے اندر چلتے ہیں وہ اپنا حفاظت خود کریں ان شاء اللہ